دس ذی الحجہ چھ سو بتیس اے ڈی ایک محرم چھ سو بائیس سی ای ایک شوال چھ سو چوبیس سی ای نو ربیع الاو نو ربیع الاول پانچ سو اکہتر سی ای دس محرم اکسٹھ اے ایچ